मन मनोरंजन जा सामान जेका बि ईंदा आहिनि हुन में असां मुंहिंजो जामु रुचि रहींदो आहे मनोरंजन जीअं की बॉलीवुड न्यूज़ टॉलीवुड हॉलीवुड या त पोइ साउथ जी जेकी बि मनोरंजन फ़िल्मूं या मूवीस आहिनि उन्हनि जी समाचार उन जेके किरिदार वॾा वॾा जेका बि किरिदार ऐं किरिदारनियूं हीरो हिरोइन हुन हुन जे लेखे कुझु बि समाचारु ईंदो आहे हू जामु ई इंट्रस्टिंग हूंदो आहे बॉलीवुड न्यूज कॉलम खे ॾींहं में घट में घटि अधु कलाकु की ॾेढि कलाकु जेतिरो न्यूज या वॉलीवुड समाचार मां ॾिसंदो आहियां जंहिं में की जेतिरा बि फ़िल्म स्टार या हीरो हिरोइन्स उन्हनि जे रिलेटिड पर्सनल रिलेटिड समाचार हू जामु ई ॾिसणु वणंदो आहे इंटरनेशन ऐं नेशनल देश ऐं ॿाहिरि देश जेका बि न्यूज़ या करंट अफ़ेयर्स हली रहिया आहिनि उन्हनि समाचारु ॾिसणु जामु पसंदि आहे मुंहिंजे शोसल मीडिया जी बि इंस्टाग्राम ते बि मुंहिंजो इंटरनेशनल अफ़ेयर्स ऐं नेशनल अफ़ेयर्स जूं पेज फॉलो कयलु आहे ऐं उहे समाचार ॾिसणु मूंखे जामु वणंदो आहे सोशल मीडिया ते मनोंरंजन जी जेकी बि ख़बरु ईंदियूं आहिनि ऊ लॻभॻि लॻभॻि सही न ई हूंदियूं आहिनि केतिरियूं एडिट कयलु इंटरनेट जे ज़माने में ऐ आई जे ज़माने में हू एडिट थी करे अची रहियूं आहिनि जेको की सही कान्हे